हमारे क्षेत्र में बस चिकित्सक हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही अच्छी सुझाव देते हैं परामर्श भी देते हैं अगर उनको समय से बुलाया जाए तो वो समय से आते हैं ऐसी बात नहीं है और जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए वो बताते हैं कि उनको कायदे से हरा चारा दीजिए भूसा दीजिए उनको विटामीन चीज़ दीजिए ऐसा विटामीन दीजिए ताकि उनको बीमारी ना लगे और उनको समय समय से धोते रहिए उनका जो जगह बैठने का है उसको साफ सफाई करते रहिए औ समय समय से पशुओं को टीका भी लगवाते रहिए और डाक्टर साहब ये भी बताते हैं कि पशु के पीछे आप अगर कायदे से जुड़े रहेंगे तो पशु आपका कभी भी पशु के साथ साथ अगर देखा जाए तो साल में छः छः हज़ार रुपया तो खर्चा पशु के पीछे आना ही आना है क्योंकि भाई कहीं बीमारी लग जाती हैं कहीं कुछ लग जाती है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ता है और उनके खान पान में ध्यान देना चाहिए उनको सही समय पर धूप दिखाना चाहिए धूप के बावजूद उनको छाँव में बांधना चाहिए कब निकालना चाहिए कब क्या करना चाहिए यही सब